हँ हमर इलाकामे कुपोषणके समस्या छै उँ ओ गाँव देहातमे बहुत गन्दा पानि तानिके अच्छा बैबस्था छै साफ साफ पानीके व्यवस्था तऽ बहुत कम ही छै यहाँपर यहाँपर चापा कलसँ भी पानि निकलय छै तऽ उ उमे भी किछु किछु धातु तत्व आइरन ताइरनके मात्रा ओइमे बहुत रहय छै सरकारके तरफसँ भी व्यवस्था करायल गेलइए लेकिन वहाँपर टङ्की लागल भी छै तऽ उ से सुविधा प्राप्त नहि होइ छै तऽ ई सबके पाछाा हमसब कइ स्तरपर शिकायत भी करलियै लेकिन ओकर किछु किछु समाधान अभी तक नहि भए पाबि रहल छै आओर हमर गाममे बहुत बहुत स्तरपर कुपोषणके समस्या छै आओर ओकरा लिये सरकारो किछु किछु सरकारो किछु किछु योजना चलेले छै जैसेकि कुपोषणके इलाजमे मदति मिलय छै जाहिमे कि प्रधानमन्त्री कल्याण अन्न धन योजना जाहिमे कि गरीब सबके अन्न तन्न फ्रीमे सुलभ उपलब्ध कराबय छै ओकर साथ अंत्योदय अन्न योजना छै जाहिमे कि अत्यन्त गरीब वर्गके चावल तावलके सुविधा उपलब्ध कराबय छै ई से कुपोषण जे छै दूर होइके किछु किछु अनुमान छै

नीक स्तरके भोजन भोजन भी कम्मे भेटय छै